उन्दै समाव जों गोजाननिफ्राय नुनो मोनोमोन भुटान हाजो भुटान हाजोफोरखौ जों नुनानै मा बुस्थु जों सानोमोन नाथाय जेब्ला देरो जों भुटान हाजो बेरायहैदों भुटान हाजो जोंनि आसामाव जोंनि साखाथि थानाय भुटान एबा अरुणाचलनि हाजो जों गोजाननिफ्राय नुहुरो नाथाय जों खाथियाव थाङोब्ला एसे गिलु बालु हाग्रा बारि जिब जुनारफोर थायो होमब्लाबो जों बांसिन सुबुङानो हाजो ओनसोलाव बेरायनो मोजां मोनो हाजो ओनसोलाव बांसिनानो जानुवारि फेब्रुवारि एबा डिसेम्बर दानाव थाबायनो थाङो पिकनिक जानो थाङो बिदि रोखोम रोखम बेखाय हाजो ओनसोलाव आं जेब्ला अरुणाचल

हाजोआव थाङो जों गोबां कलेजनि गथ'फोरजों रंजानायखौ मोनदों गोदान गोदान लोगोफोरजों एखाय देहानि थाखैबो हाजोनि दावबायनाया मोजां जों हाजो थाबायनो थाङोब्ला जों खरायैनो साबधानै थांनांगौ बेयावहाय गोबां जिब जुनारफोर थायो बिदिन्थि महरै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा लैथो एबा बरफ बायदि बायदि जायगायावहाय जों अरन बेफोरावहाय थांनाया मोजां नङा मानो होमब्ला जों बेफोराव प्रेक्टिकेल जोंहा खुनु बिफोरनि रोंगौथि गैया बेखायनो जों ओनसोलनि खाथि खाला थानाय हाजोफोराव थांनो जों हायो जोंहा बेयाव एक्सारसाइस जायो आं गथ'फोरा बेयावहाय गोबां रंजानायखौ मोननो हायो सोलोंनो हायो जों उन्दै समाव जेरै सानोमोन हाजोआ मा बेलाय नाथाय जों हाजोआव थाङोब्ला नुनो मोनो बेयावहाय दंफां लाइफां गोबां जिब जुनारफोर थायो बेखायनो आरो हाजो ओनसोलनि जिथु दंफां लाइफां बिफोरो जोंनो मोजां बारफोरखौ होयो अक्सिजेन होयो जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया मोजाङै थायो जिहेथु जोंनो थांना थानोब्ला गोबां अक्सिजेन नांगौ जायो आरो बे नांगौ रोखोमनि अक्सिजेनखो जों हाजो ओनसोलाव मोननो हायो बेखायनो जों जायखि जाया हाजो ओनसोलाव दावबायनो थांनाया गोनांथि दङ बेखायनो आं खावलायो अरन बारियाव थाङालासिनो बरफ बायदि बायदि जायगायाव थाङालासिनो जों हाजो ओनसोलाव दावबायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दङ जोंहा बेयावहाय थाङोब्ला अक्सिजेनफोरखौ जों नांगौ रोखोम मोननो हायो देहाखौ जों थोंगोरै लाखिनो हायो